पारंपरिक अवसरों पर डांस करते समय लोग स लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं डांसरों द्वारा पहने जाने वाले कुछ पारंपरिक कपड़े निम्नलिखित हैं जैसे अचकन शेरवानी बंद गला कुर्ता पजामा लहंगा साड़ी और जैसे उनको ज्यादा दिक्कत न हो उस तरह से पहनते हैं और पारंपरिक गहने जैसे हार कंगन कंगन एयररिंग्स मेंहंदी चूड़ी काजल लिविस्टिक और अंगूठी पायल माहोर और वो मेहंदी लगा सकते हैं